जय झूलेलाल भई रामपाल ड्राइवर मां हिकु कैब बुक कराई आहे इन तव्हांजे नंबर ते त मूंखे वञिणो आहे हरिद्वार त इन में तां इहे मूंखे ॿुधायो मूंखे वञिणो आहे वीह तारीख़ ऐं हितो निकिरिणो आ्हे घर खां नवे वजे जो मुंहिंजी लोकेशन मां तव्हांखे मोकली आहे त तव्हां इहे ॿुधायो मिखे हितां पिकअप कंदो ऐं हरिद्वार पहुचाईंदो हरकी पोड़ी वटि त इहे ॿुधायो इहे तव्हांजे कुल घणा चार्जिस लॻंदा कुल टोटल पैसा घणा लॻंदा ऐं इनजे अलावा तव्हां मूंखे ॿियों निअर अबाउट जो बि लोकेशन हूंदी ॾिसणु वारी शइ त उहो बि तव्हां मूंखे ॿुधायो तव्हां ॾेखारे था सघो ऐं टोटल तव्हां ॿुधायो हिकु ॾींहुं हुते मां स्टे कयां त कुल केतिरो चार्जिस लॻंदा छा त तव्हां कोई चार्जिस किलोमीटर जे हिसाब सां वठंदा आहियो या लमसम वठंदो त उन में जा जाते जाते असां स्टे कंदासीं हुते असां रोटी पाणीअ लाइ नाश्ते पाणीअ लाइ त उहो त ख़ैरु मां तव्हांखे बि सर्व कराईंदुसि हुते त तव्हां असांजो साथ ॾींदो कोई अहिड़ी ॻाल्हि न आहे पर हुते केतिरी देरि तव्हां रस्ते ते स्टे त करे सघो ऐं मूंखे इहो पूरो पूरो टाइम ॿुधायो कि हिते अगरि असां नवे वजे हलूं त हरिद्वार असां घणी वजे पोहचींदासे ऐं विच में असांखे केतिरे केतिरा दफ़ा रस्ते ते बिहणो पवंदो ताकी मां उन हिसाब सां पंहिंजो जित उते स्टे कंदे जो कलाक जा समय मां फिक्स करे सघां असां हिन में असां कुल चारि माण्हू आयूं त इहे बि ॿुधाइजो कि असां जॾी हुते सब ॿ टे पॉइंट घुमी करे ऐं हुते सनानु पाणी करे आर्ती ॿुधी करे ऐं असां वापसि जो ईंदासीं घणो टाइम लॻंदो ऐं बसि जीअं पिकअप ऐं वरी ड्रॉप जो इहे टोटल टाइम पूरो शिड्यूल ॿुधाए करे मूंखे ज़रूर ॿुधाइजो ताकी असां पंहिंजो ठीकु सां अंजाम ॾेई सघूं थैंक्यू जय झूलेलाल